कहिड़ो हाल अथव मां रिया थी ॻाल्हायां मां रिया थी ॻाल्हायां आशा गंज मां तव्हांजी भई लक्ष्मी बेकरी आहे न मदारी गेट ते हा मां हिकु बार न तव्हांजी बेकरी ते आई हुयमि कंहिंसा गॾु त मां ॾिठोमाव तव्हांजा केक मूंखे वणिया मुंहिंजी हा हो मुंहिंजी भेंण आहे न उन्हनि जो भतीजो अथसि हा हा अठावीह तारीख़ जो मूंखे त पाईनेपल फ्लेवर खपे छोकी मुंहिंजी भेंण आहे न उनखे पाईनेपल वणंदो अथसि अच्छा मूंख़े त न ॾिसो तव्हांखे थोरो नॉलेज हूंदुव त ॿुधायो मूंखे अञा असी असी ॿार ईंदा घर में मुंहिंजे हा बार त डाढा थी वेंदा तव्हां हिकु कमु कयो टे पाउंड जो करे लाहियो ऐं फ्लेवर आहे न पाईनेपल खपे तव्हां न हिकु कमु कयो नोट कंदा वञो मां तव्हांखे ॿुधाईंदी थी वञाव हिकु त टे पाउंड जो खपे पाईनेपल फ्लेवर जो हुनमें हिकिड़ो न हूअ थींदो आहे न तारो इअं तारे जी शेप में खपे थोरो

ॿियो आहे न टोपियूं थींदियूं आहिनि न मथे जी पाइण जी अलाए ॿारनि जा छा छा शौंक़ु आहिनि हू टोपियूं खपनि मूंखे अठ सौ हा मां आशागंज में रहंदी आहियां आशा गंज में तव्हां मोकिले लाइजो आशागंज गौशाला जे साम्हूं मुंहिंजो घरु आहे लीला भवन नाले सां मुंहिंजो घरु आहे तव्हां उते मोकिलिजो मूंखे न टे पाऊंड जो खपे हा केतिरे जो थींदो तव्हां मूंखे हिसाब ॿुधाईंदव हा